डेराइंग वैसे बहुत अच्छी कला है इसमें सबसे पहले इसमें हाथ का साधना जरुरी हाथ हाथ सधना चाहिए इसमें डराइंग में कलम सही चलना चाहिए रंगों का चयन सही होना चाहिए डराइंग कला ये बहुत अच्छी कला है ये हम बचपन में भी हमने थोड़ा बहुत किया है उसमें भी हिदायत दी जाती थी कि सही सध के चले डराइंग मतलब जे है कि देखने वाले को जे लगे कि डराइंग अच्छी हो रही है अच्छी कला दिखाइए दर्शाइए कहीं ऐ इधर उधर नहीं हुआ है जैसी कला वस्तु डराइंग में है साध के होती है हाथ सधना चाहिए उसमें बड़ा बड़ा रमणीय रोचक कला कर सकता है वो और उसको विशेषकर हाथ साधने कि जरुरत है वरना जो है डराइंग बिगड़ सकती है कलर सही चयन नहीं कर सकता तो डराइंग अच्छी नहीं लगेगी देखने में डराइंग का मतलब ये है कि हाथ साफ सुथरा होना चाहिए साफ सुथरी कलर देने चाहिए जिससे जो है डराइंग में अच्छा लगे देखने में मैं तो इतने ही जानता हूँ डराइंग बहुत अच्छी चीज है वो डराइंग हर चीज हर आदमी को सीखने कि जरुरत है वैसे करना चाहिए ये ये आर्ट कहलाती है ये कला है ये अपने जीवन भी विशेष महत्व रखती है डराइंग